मैं कभी किसी पक्षी क्लब या समूह में शामिल तो नहीं हुई हूँ लेकिन मेरे घर के पास में चिड़ियाघर है जो जहाँ पर बहुत सारे पक्षी है और काफ़ी सारे जानवर भी हैं जो अलग अलग प्रजातियों के है पक्षी अलग अलग प्रजातियों के हैं तोतें हैं कबूतर हैं मोर हैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रजाति में वहाँ पर पक्षियाँ पाए जाते है और वहाँ अलग अलग पक्षी देखने को मिलते है अलग अलग रूप अलग अलग रंग किसी की आवाज अलग किसी के बोलने का तरीका अलग तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के पक्षी वहाँ पर पाए जाते हैं चिड़ियाघर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत माहौल भी रहता है और काफ़ी सारे दूर दराज से लोग वहाँ पर पक्षियों को देखने के लिए आते हैं उनकी कलाओं को देखने के लिए आते हैं कि ये कैसे हैं इनका बोलने का तरीका ये देखने में कैसे हैं तो बहुत दूर दराज से लोग यह ये देखने के लिए आते हैं कि पक्षी कैसे हैं और इसमें मेरा अनुभव ज़्यादा कुछ तो नहीं था